डॉक्टर मुझे सर दर्द हो रहा था अपने परसों जी मेडिसिन दी थी उससे अभी तक ठीक ही नहीं हुआ है कौन सी जाँच तो अभी जो दवाई आपने दिया वो तो पूरी हुई नहीं है पर वो दवाई तो मैं ले रही थी अभी तक उसके अलावा और कोई दवाई है जो मैं ले सकती हूँ अभी आपने पेरासिटामोल लिख कर दी थी उस दवाई से मुझे बुखार आ गया उस दवाई से मुझे एलर्जी भी हो रही है अभी तो हम कोई दूसरी दवाई इसके बदले कोई वैक्सीन तो फिर उसकी जगह मेरा सर दर्द तो कम ही नहीं हो पाता बिना सर उससे कोई दूसरी दिक्कत तो नहीं होगी जैसे मुझे शुगर और बी पी का भी प्रॉब्लम रहता है और फिर उस दवाई से मेरा बी पी हाई हो गया तो और मैम मुझे कुछ और मैम मुझे कुछ करवाने भी थे टेस्ट वो टेस्ट पिछली बार आपने मैम जो टेस्ट करवाए थे उस टेस्ट में क्या था आप मुझे बता सकती हैं पिछले टेस्ट में क्या था नहीं पिछले टेस्ट मैंने जो करवाए थे न उस टेस्टों में क्या क्या हुआ है उस टेस्ट के बारे में आप मुझे बता दीजिए तो माइग्रेन के लिए और कोई दवाई जो आप बता रहे हो उसके अलावा और दवाई और कोई ऐसा नहीं है जिससे मैं रोज सुबह गरम पानी पीना शुरू कर दूँ तो कम हो जाए या मैं चश्मा लगा लूँ कुछ उससे कम हो जाए आई टेस्ट करवा लूँ अच्छा और आई टेस्ट आई टेस्ट हाँ ठीक है